पूर्णियामे मुख्य जातीय आओर भाषीय समूहके जे छै बहुत तरहके जाति एतऽ एवलेवल छै पूरा पूर्णिया जिलामे आओर एकरामे छै जे जे भाषा ठेठीके जादा प्रयोग होइ छै आओर काफी जेना आदिवासी समूह छै आओर भी छै तऽ ओकर सबके अपन भाषा छै आओर जहाँ तक अपन भाषा हम छै मैथिली छै मगहिया भाषा सब छै तऽ हालाँकि ई भाषा जादातर बाजल जा रहल छै आओर ई पूरा पूर्णिया जिलामे पूर्णिया जिलामे हिन्दीके अलावा अगर सबसँ जादा भाषा बाजैवला कोइ छै तऽ इएह छै मैथिली छै आओर मैथिलीके बाजैवला के जे छै जनसंख्या काफी बढ़ि भी रहल छै यहाँ तक हिन्दी कम छै हिन्दी फर्स्ट भाषा छियै लेकिन हिन्दी कम छै मैथिली बहुत जादा छै मैथिली बाजै के जे छै जनसंख्या भी काफी छै आओर मैथिली बहुत प्यारा लैंग्वेज छै आओर पूर्णिया जिलामे बहुत जनसंख्यामे बाजल जा रहल छै मैथिली भाषाके प्रयोग अहाँके हर इंसान मिल जायत पढ़ल लिखल शिक्षित जे छै ओ भी बाजै छै आओर जे नहि छै ओ भी बाजै छै मैथिली भाषा मीठा भाषा छियै आओर एकर प्रयोग लगभग पूरा जिला करि रहल छै बिहारके लगभग हर जिलामे मैथिली भाषा ही जादा बाजल जा रहल छै लेकिन पूर्णियामे तऽ हिन्दीसँ भी जादा मैथिलीके प्रयोग होइ छै